जैसा कि मान सकते हैं हिंदी भाषा देवनागरी लिपि की ही अपभ्रंश भाषा है हिंदी भाषा बे ज़्यादातर ही इंडिया में चली जाती है वैसे तो भारत में कई सारे राज्य हैं जिसमें अलग अलग प्रकार की भाषा होती है संस्कृत भाषा की व्याकरण थोड़ी कठिन होने कारण हिंदी भाषा का ज़्यादा चलन हो गया है स्कूल में आदि में हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है जिससे बच्चों को समझने में आसानी हो संस्कृत भाषा की व्याकरण इतनी कठिन है कि हर इंसान उसको नहीं समझ सकता आजकल तो इंग्लिश भी ज़्यादा चलन है परंतु भारत में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं अलग अलग धर्म अलग अलग जाति हैं तो धर्म जाति का वैसे कोई इसमें मुकाबला नहीं है परंतु यहाँ पे हिंदी का ज़्यादा चलन है और हिंदी ने ज़्यादातर संस्कृत भाषा की जगह ले ली है क्योंकि संस्कृत भाषा आजकल के लोगों को पढ़ने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं